औ हेल' हेल' दे माबाफोर औ हेल' औ औ दे दे सोंहर दे दे दे औ दे दे औ र' दे दे नोंथांनि सोंनायखौ आङो नोंथां लुबै नोंथां लुबैनाय बायदि आं खिन्थाहरनोसै दे जोंनि बर' कालसार होनना बुङोब्ला आथिखालाव जोङो मोनसे समनिफ्राय माने जेरखम सौफैबाय ना दानि बे कालसारा माने आगोलनि बायदि नंला जों गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय आगर आखाइ बेफोर गासैबो गोदान जौगाथाय माबाजों सौफैबाय आरोखि आरो फारसेथिं जोंनि राव हारिमु होनना बुङोब्ला बेफोरबो माने आगोलनि बायदि नंला आरो फारफ्रोमथिंबो जोङो औ औ औ दा बेफोरखौ मिथिनो गोनाङा दंखासै नोंथाङा जेरै जिखौ सोंदों बेफोरनि सायाव नोंथाङा माने सोंनायाबो गोनां आरो मिथिनो नाजानायाबो नोंथांनि नोंथांनि मोनसे लुबैनायखौ माने मिथिनो हागोन बेफोरनि सोंनायनि गेजेरजोंनो नोंथाङा माबाफोर सों मिथिनो लुबैबावदोंब्ला सोंहरनो हागोन औ औ औ माने बर' बर'आ बेफोरखौ गावनो गावनो आखाइजोंनो गावनो सोरजिदों माने बर'आ बुंनो थाङोब्ला जोंथ' मोनसे ट्राइबेलसो नालाय आरो बे नर्थ इस्ट आव बुंनो थाङोब्ला मोनसे सिंगल लारजेस्ट होनना बुंजायो आरोखि बर'आनो बयनिबो बांसिन ओम मोनसे समाव बे कालसारा जोंनि माखासे कालसारफोरा गुबुन गुबुन हारियाव बारस्लायलांनायफोरनि थाखायनो इसे थैहां बरबहां जाबायमोन आथिखालाव बैफोर माने जायफोर गावखौनो गुबुनाव एडजास्ट खालामनानै लादों बैसोरबो आथिखालाव दा गावनि राव गावनि गाननाय जोमनाय माखासे जानाय लोंनाय हुदाफोरखौ माने बजबफिननो हमदोंसै आरोखि दा बेफोरखौ नायोब्ला जोङो मोनसे माने गोजोन्थाव माने लामायाव सफैबाय आरो खि बेखौ दा जोङो औ बयबो बजबनानै लानांगौ बिनि सायाव जों ओ सानै हयै माखासे बिजिरगिरिफोराबो साबसिननिफ्राय हामसिन माने सानसुमैफोरा आरोखि साबसिननिफ्राय हामसिन आरो मुलुगनाङैनो मोनसे फोसावथाय राहा लायोब्ला आरो सानसे समाव आरो जोङो सानसे समाव ओरैबायदि मोनसे थासारि सफैगोन माने जोङो रावनिबो सिङाव नङा होननाय मोनसे थासारिया फैगोन आरोखि औ जागोन दे आरो माबाफोर मिथिनो लुबैब्ला सोंहरबावनो हागोन ओम

दे दे